جی ہاں آپ اپنے گھر کے پچھواڑے یا باغ میں پرندوں کو راغب کرنے کے لیے چند آسان تجاویز پر عمل کر سکتے ہیں پرندوں کے لیے کھانا مختلف قسم کے بیج جیسے سورج مکھی کے بیج اور مختلف چربی والے تیز پرندوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اب پرندوں کے لیے بیج ڈالنے والا فیڈر یا پلیٹ رکھ سکتے ہیں پانی کا انتظام پرندوں کو پانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے خاص طور پر گرم مہینوں میں ایک چھوٹا پانی کا برتن یا چھوٹا پانی کا حوض رکھنا پرندوں کو اپنے باغ کی طرف راغب کرتا ہے پناہ گاہ اگر آپ اپنے باغ میں کچھ درخت یا جھاڑیاں رکھتے ہیں تو یہ پرندوں کو پناہ فراہم کرنے کے لیے ایک اچھا ماحول مہیا کرتے ہیں گلاب یا پھولوں کی جھاڑیاں کچھ پرندے پھولوں کے بیج اور شہد کو پسند کرتے ہیں اس لیے آپ اپنے باغ میں پودے لگا سکتے ہیں جو پرندوں کے لیے قدرتی کھانے کا ذریعہ ہو